महाराष्ट्रा में कईं प्रकारनि जा कल्चरल फेस्टिवल थींदा आहिनि जीअं त बाहुबीज आहे एलीफं बाहुबीज आहे एलॉरा फेस्टिवल आहे गंगा दशहिरा फेस्टिवल आहे ब बालगंगा फेस्टिवल आहे नागपंचमी आहे नारियल पुर्णिमा आहे जामु सारा तरीक़े जा फेस्टिवल आहिनि पोइ उन पोइ इहो जेकी नागपंचमी जेकी आहे उन में नागपंचमी जेकी आहे तियोहारु आहे उन में असां नांगनि खे खीरु पीआरींदा आहियूं खीरु पीअंदो आहे नांगु उनजी पूॼा कंदा आहियूं उनखे फल फ्रुट चाढ़ींदा आहियूं इएं करे असां नारियल नागपंचमी जो ॾींहुं मल्हाईंदा आहियूं पोइ नारि नारियल पुर्णिमा आहे त हुन में नारियल फोड़े करे दरियाह जे किनारे वञी करे नारियल फोड़े करे नारियल पुर्णिमा असां मल्हाईंदा आहियूं वट पुर्णिमा जे ॾींहुं जेकी महाराष्ट्रियनि महाराष्ट्रियनि जेकी मायूं आहिनि उहो झाड़नि ते पंहिंजो धाॻो ॿधी करे पंहिंजो इच्छा हुनजे मतलबु प्रकट करे करे हुनजे बारे में सभु प्रकट करे करे चवंदियूं आहिनि ऐं उ वट पुर्णिमा जो तियोहारु मल्हाईंदियूं आहिनि